न'खराव आंहा अमा फिसियो आं बे अमाखोहै जोंनिया जों गुन्दै बाहायो आरो बेजों लोगोसे माइरं एंखुरखोबो जों संफानानै होयो माइरं एंखुर संनानैहै गुन्दैजों लगायनानै अमा आदारखो जों होनाय जायो होनायावहा अमायाहै देरनायखो जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों अमाखो जोङो खोब बुन्दि अमाखो जों गोबां बायनाय जायो मानो होमब्ला बिधान होनानै जों फिसा खांहोनाय जायो बे खांहोनानै जोङो फिसाखो जोङो बुन्दानिफ्राय बुन्दा होनानै जोङो साराइ तिन मास बेफोरबायदियावहा जों फिसाखो जों मोननो हायो बे फिसाखो जोङोहै देर मास बा दुइ मास न'आवहा अमा फिसानो मोजां रोखोमै आदार होनानै बा माइरंफोरखो मोजां संनानैहै गुन्दैदो एसे एसे लगायनानै होयोब्ला अमायाहै बिमानि आदार जानायजों बा जोंनि आदार लगायना होनायजों अमायाहै देरबोयो बे देरबोनायखो जों देरमास बा दुइमासावहा जों फाननानै फाननो मोनो बिनिखायनो फानना मोननायखायनो जोङो अमा बुन्दिखो लानाय जायो बा बुन्दा अमा लायोब्ला थाबनो फाननांगौ जायो इनिखायनो जों बुन्दि अमाखौ बांसिन जों बाहायनानै बाहायनानै लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा न'खरावहा मोसौ दङ जों बे मोसौखौ जों जोंनो खस्थ' खालामो जोंनो दुब्लियावहा होयो दुब्लिनिफ्राय जों न'आव लाबफिनो आरो बेजों लोगोसे जों मोसौ गायबो लायो बे गायखो जोङो फिसा मोननो थाखाय जों गाय मोसौ लायो बे गायखो जोङो गथ' गथायनो गाइखेर होनो थाखाय जोङो मोसौ गाय लानानै गथ' गथायनि जों लोंहोनाय जायो बेनिखायनो जों मोसौखो जों गामिआरियाव थानाय हिसाबै जों मोसौखौ फिसियो मोसौखौ जोङो गोबां खस्थ' खालामलाया जों मानो होमब्ला दिसि मोसौखौ लानाय जायो मानो होमब्ला जों जार्सि मोसौ जोङो लानाय जाया दिसि मोसौखौ लनायखाय जोङो जोंनि साखाथियाव थानाय दुब्लिफोराव जोङो हैनानै दोनो बे हैनायजोंनो गोबां गांसोखो गांसो मोनजायो बेनि उनाव जोङो मोनानि समाव जों लाबोफिन न'आव लाबोनानै जों गलियाव जों खाना दोनफायो बेनिफ्राय जोङो लावखार सिस्टेम जों रावखोबो लानो हाया जोंनो जों खस्थ' खालामनानै जों मोसौखौ फिसिनाय आरो जों बे मोसौखो फिसिनानै जों न'खरनि नांगौ जानायफोराव जों फाननोबो हायो बा बेजोंनो जोङो खिथि बाथिखो जों लागासिनो दङ जों हालएवनानै मोसौजो जों हालएवनानै जों माइ गायगासिनो दङ माइ गायनानै जों जागासिनो दङ आरो जों बेजों लोगोसे जों गोबां सोमाव जों मोसौजों एवस्लाबनो हायाब्ला जों ट्रेक्टरबो जों बाहायनाय जायो बेनिखायनो ट्रेक्टर मोनस्लाब्ला जोङो मोसौजों हालएवनायनि माइखो जों गायनानै लायो बा न'खरनि दुब्लिफोरखो जोङो माइ गायनानैहै आबाद मावनानै जायो बिनिखायनो जों मोसौखौ फिसिनाय जायो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जों मानोबा जों गामियारियाव थानाय हिसाबै जों मोसौ फिसिनानै गोबां रांखावरि बा गोबां न'खरनि खामानियाव जों मदद मोननो हायो बिनिखायनो जोङो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै जोङो मोसौखौ जों फिसिनानै लायो